عام طور پر جب بھی مجھے کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا کوئی سلائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے جو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے کام کو بہت اچھے سے انجام دوں اس سلسلے میں میں بہت احتیاط کرتی ہوں اور بہت کوشش کرتی ہوں کہ میرا کوئی کام خراب نہ ہو پائے اس کے لیے میں بہت ساری تکنیک کا استعمال کرتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی کوشش کرتی ہوں کہ اور ساتھ کہ میں اپنے کام میں اور اپنی محنت میں خوب ترقی کر سکوں ایک بار کی بات ہے کہ مجھے اپنی سلائی کے دوران ایک ڈریس میں مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو گئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اس ڈریش کو کیسے سلیں سلیں سلوں گی کیونکہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں تھی اور میرا ساتھ یہ پہلی بار ہو رہا ہو رہا تھا کہ میں کسی کام سے گھبرا رہی تھی تو میرا استاد نے میری بہت اچھی دوست بھی انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اس کام کو کس طریقے سے کروں یا اس کام کو کرنے کے لیے کون سی تکنیک کو اپنایا جانا چاہیے ان ساری چیزوں کوغور کرنے کے بعد میں اس ڈریس کو سلنے میں کامیاب ہو سکی لیکن اس ڈریس کو سلنے میں مجھے تقریباً ایک ہفتہ لگ گیا تھا اور یہ ایک ہفتہ ایک ہفتہ کوئی بھی انسان کسی بھی ڈریس کو ایک سے دو دن کے اندر تیار کر دیتا ہے لیکن میں بہت زیادہ گھبرا رہی رہی تھی اور بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کیونکہ وہ ڈریس جو جو وہ بہت عجیب و غریب طرح کا تھا جو اس کی سلائی کی تھی وہ بھی بہت بڑی تھی پھر بھی دھیرے دھیرے میں اس کام میں ماہر ہوتی گئی اور اب وہ ڈریس میں ایک سے دو دن سل سل دیا کرتی تھی لیکن بہت سارے لوگ کو دیکھ دیکھا دیکھا ہے میں نے وہ لوگ شروعات کے دن میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جو نئے نئے سیکھے رہتے ہیں تو ان میں سے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے استاد سے تکنیک کے ذریعے سے کسی بھی کام کو انجام دینا چاہیے اور اپنے استاد کی ضرورت مدد لینی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو اپنے کام میں آسانی ہو سکے اور ہم لوگ بھی کسی بھی کام کو اچھے سے بہتر طریقے سے انجام دے سکیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے کام خراب بھی ہو جاتے ہیں جس سے دوسرے کو پریشانی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں بہت خیال رکھنی چاہیے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی کام خراب نہ ہو پائے اور اگر کوئی کام خراب ہو گیا ہے تو اس کے لیے دوبارہ اس کو صحیح کرنے کی ضرورت چاہیے اور اس کی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اس کو ہٹا دینے چاہیے بلکہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ کوئی بھی کام کریں یا کوئی بھی بنائیں بنائی یا بنائی یا سلائی کام کرے اس کو اچھے سے اور خوب بہتر طریقے سے کا کر سکے جس سے کام میں بھی مزہ آ جائے اور آپ کا کسٹمر اور وہ بھی آپ کے کام کی تعریف کرے اس کے اور آپ کے لیے نئے راستے کھل سکے یہ سب ہماری ذمہ داری ہے